हलो हाँ जी मैम आप भोपाल कम्प्यूटर शॉप से बात कर रही हैं मैम मुझे एक कम्प्यूटर जी मुझे जी मुझे एक मैम लैपटॉप की नीड थी क्यूँकि जो मेरा पुराना लैपटॉप है वो मैम काम करना बंद कर गया है तो मुझे नए लैपटॉप की नीड थी तो आपके यहाँ पर किस टाइप के लैपटॉप मिलते है मैम जी मेरे को जैसे मुझे मैम वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए जिसका प्रोसेसर भी अच्छा हो उसमें रैम भी हो पाँच सौ बारह जी बी तक की ओके मैम जी वही मैंने मैम आपकी अभी इंस्टा इंस्टा पर वीडियो देखी थी आपके शोरूम की तो मैंने आपको बोला कि नंबर ले कर आपको कॉल किया तो मैंने कही एक बार आपको बात करनी चाहिए मुझे ज़रूरत भी थी और जैसे मैं अब मेरा पुराना लैपटॉप है जो ख़राब हो चुका है उसको अगर एक्सचेंज करवाऊँगा तो वो वो भी ले लेंगे आप

ठीक है और मैं एक चीज़ जी जी और मुझे मैम इस्पीकर की इस्पीकर की भी नीड थी जी तो अब मैं ये कह रहा था कि मैम जैसे जैसे मैं कैश ना ले पाऊँ तो फाइनैंस वग़ैरह अवेलेबल है आपके पास

फाइनैंस अवेलेवल है ना मैम ठीक है ठीक है तो मैं आपके शोरूम पर एक बार आ कर विज़िट करता हूँ फिर मैं आप से बात करता हूँ मैम जी मैम मैं जी मैं आऊँगा मैम अभी संडे को अभी तो फ्री नहीं रहता मैं संडे को मेरी छुट्टी रहती है मैं संडे को आपके यहाँ विज़िट करता हूँ शोरूम

जी जी मेरी आप से बात हो गई अब मैं निश्चिंत हूँ मैं बिल्कुल जी जी मैं बिल्कुल आप ठीक है मैम ओके ओके मैम वेलकम